हेलो सांगात हय येता येता सांगा सांगा हय नुस्तें हा आमचे कडेन बांगडे हा तारले हा लेपो हा इसवण हा सांगांत कितें जाय तुमकां करमाट रावा हां करमाट हय करमाट आसा मानशेची सुंगटा होय आयजूत येयला आयजूत येयला सांगा सांगा कळ्ळी कळ्ळी काळुंदरां आसा आसा आसा करमाट आमी हितून विकता किलोंनी विकता दोनशीं रुपया किलो आहा हय हय ना ना ना कांय फटयना कांय फट ना ना कांय फटोवन दिना ना ना ना पूण म्हारग आसतली हां आठशीं रुपया किलो दिता आमी सामकीं सामकीं मानशेची कांय फटयना काळुदरां पडटलीं तुमकां साडे तिनशी चारशीं रुपया किलो पडटली दोन न्हय दोन दिता दिता दिता आमी तुमकां दिता दिता कळ्ळें कळ्ळें क कळ्ळें कळ्ळें तुम कळ्ळें तुमचे गरजे प्रमाण सगळी गरजे प्रमाण सगळीं धुवन बी दिता तशें कांय हे ना आसता ती येतात तशीच आहा मार्केटान तशी काय आमी वेग हा तशे म्हणटा तशे आमी संवदाळे आहा धोडयारे आहा आनी बांगडे आहा हय हय हय हय हय पळयात आता तुमी हांगा येताल्यात जाल्यार तुमकां रेटीर मेळटले पूण जर घरा पावोवचे जाल्यार आमी एक धा किलोमिटर रेंजीचेर एक तिनशीं रुपया घेतले ट्रेवल ट्रेवलिंगाचो खर्च घेतले आमी बरें बरें बरें